हमरा सब अभी ई बरसातरऽ मौसममे जब भी बरसातरऽ मौसम आबै छै यहाँ भयङ्कर बाढ़ि भी आबि जाइ छै प्रलय नाहित बाढ़ि आबै छै हमर इलाकामे एकरासँ की होइ छै कि भयङ्कर बाढ़िमे सारा फसल नष्ट भऽ जाइ छै तऽ उपरमे जते भी खेत छै हमरा सबके रहिकामे ओकरा रहिका बोलै छिए हमरासब ओकरामे हमरासब धान लगेलहुँ आओर धान लगाबै छी तऽ धान तऽ बड़ा प्रिय चीज छै हमरासबके वास्ते आओर ओकरा हमरासब चावल बनाकऽ खेलहुँ आओर चावल जे छै हमरा सबके बड़ा प्रिय भोजन छै हमरा सबके सारा बाल बच्चा कर कुटुम्ब नौकर चाकर जते भी छी सब चावल ज्यादासँ ज्यादा चावलरऽ उपयोग करै छी हमरासब आओर चावल यदि नहि खएबै तऽ हमरा सबके नीन्द नहि एतै काम नहि करि सकबै यहाँकरऽ पानिएरऽ ई खासियत छै हमरा सबमे आओर दूसरी बात ई छै कि धान लगेलऽ जे रहिए आओर दस रोज पहिले हमरा सबरऽ स्थिति एते खराब रहै कि किसान कहैलए कि फाँसी लगाकऽ मरि जेबै पानी पटैते पटैते किसानरऽ हालत खराब भऽ जाइ रहै वर्षा आओर नामोनिशान नहि रहै कइसे कइसेकऽ सब रहार हाहाकार पुकार सुनिकऽ इन्द्र भगवान आओर पाँच दस पाँच दिनऽ सँ भारी वर्षा भेलै हमरा इलाकामे आओर ई धान जाकऽ खेत देखै छिए पूरा मस्त भऽ जाइ छै मोन खुश भऽ जाइ छै हमरा सभके आओर जते भी कीड़ा मकोड़ा ओकरामे रहै पहिले पड़लऽ सब कीड़ा मकोड़ा ओसब फुहारसँ सारा कीड़ा मकोड़ा सब समाप्त भऽ गेलै आबे हमरा सबके आसारऽ उम्मीद भी जागलऽ छै कि अब पूर्णिया जिलावासी आब भूखे नहि मरतै एहनो जे स्थिति आओर सामान्य यदि बनाएल रखलकै भगवान इन्द्र तब आब हमरो पूर्णिया जिलावासीके दू टाइम आब चावल भात आब बनाकऽ खाइ सकै छै